पुट पहिरों तूं पंहिंजो सॼो नालो ॿुधाए छा नालो छा अथेई तानिया लुधिया कहिड़ी कोलेज में आहीं हम्म त तुंहिंजो होबी छा हे तूं अॻियां छा थी करणु चाहे छा हाणे कहिड़ी फील्ड में आहियो अच्छा जी ठीकु आहे त पोइ तव्हां एम बी ए परफेक्ट रहंदव

एम बी ए मार्केटिंग में बि था करे सघो ऐं टू इन वन आहे तव्हांखे जे को सुठो लॻे उहो कयो तव्हां अॻियां सोचियो तव्हांखे छा कारिणो आहे तव्हां कहिड़ी फील्ड पकिड़नी आहे तव्हांखे अॻियां कींअ वधणो आहे डीपेंड टू यू ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां एम बी ए कयो अॻियां हली करे तव्हां हेॾे इंटरवियू हेॾे थियणो हूंदव न कोलेज में त पोइ मां तव्हांखे जॉब लाइ इनवाई इनवाई इहो कंदमि इंटरवियू वठंदमि तव्हां खां ठीकु आहे लेकिनि मां तव्हां हिकु ॻाल्हि ॿीं थी ॿुधायां एम बी ए जा मां कलासेस बि चालू कंदीमांव हाणे थोड़नि ॾींहंनि में त पंहिंजी एंट्रस एंट्रस आहिनि छा था चयो मां समुझयमि न मुंहिंजा कलासिस चालू आहिनि पोइ बि अगरि तव्हां मुंहिंजे कलास खे अटेंड करणु चाहियो त तव्हां पहिरीं तारीख़ खां अची था सघो

जी मुंहिंजे क्लास जी फी महांगी अथव तव्हां पे करे सघंदव ऐं टोटली ॿ लख लॻंदा साल जा पूरे हुन उअई चयई उहो हुन में तव्हां वर्क बुक शीट यहा तक जे के बि यूनिट टेस्टू वग़ैरह आहिनि उहे सभु तव्हांखे ॿाहिरां वठिणी पवंदी तव्हांखे पाणि ठाहे अचिणो पवंदो मां ख़ाली तव्हांखे ओनली कंदमि मां तव्हांखे नोट्स खे समुझाईंदीमांव ए टू जेड समुझाईंदीमांव तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी जी ठीकु आहे हलो थैंकयू